हमरा सबके मिथिला समाजमे स्त्री पुरुषके भूमिका सबसँ अहम होइ छै किनको भूमिका किनकोसँ कम नहि होइ छै स्त्री घर समहरै छथिन तऽ पुरुष बाहरसँ कमाके लाबै छथिन पुरुष कतबो बाहरसँ कमाके लैथिन लेकिन महिला जब ओकरा साँजि संवारिके नहि रखथिन तऽ सब कमेलहा बेकार ओहनो कहय छथिन हमर अहाँके बड़ बुजुर्ग की जीवन रूपी पहियाके पुरुष आओर स्त्री नारी शक्ति दू पहिआ छै आओर दुनूमेसँ कोनो पंचर भऽ जाइ छै तऽ उ गाड़ीए लगभग बेकार भऽ जाइ छै ताहि के लेल हम कहबनि की हमरा समाजमे परम्परा छै की महिला घरके देखै छथिन पुरुष बाहरके देखै छथिन आओर तब एक सुदृढ़ समाजके निर्माण होइ छै बच्चा भी वही संस्कारमे ढ़लै छै